ॿारहं मार्च ॿ हज़ार चारि पंजुवीह जुलाई ॿ हज़ार नव वीह जून उणिवीह पंजासी अरिड़हं अगस्त ॿ हज़ार एकवीह ॾह अक्टूबर ॿ हज़ार चोॾहं